जी प्र दीपक प्रोपर्टी मां ॻाल्हायां पियो

झूलेलाल जी कहिड़ो हालु चालु सभु मज़े में तव्हां ॿुधायो जी ॿुधायो जी जी ॿुधायो कहिड़े एरिया में खपनव तव्हांखे साउथ दिल्ली में खपे तव्हांखे जी कैलाश कॉलोनी में मिली वेंदुव पाण खे पाण सुठो आहिनि पंज सत फ़्लैट आहिनि उते ॾेखारियां थो तव्हां खे केतिरो वॾो खपे अछा तव्हांजी वॾी फ़ेमिली आहे

हूं हूं हूं हूं हूं ठीकु आहे अछा ॿी ॻाल्हि पाण खे पाण जे घर में बुज़ुर्ग आहिनि त फ़्लोर जे हिसाब सां बि हेठि खपे की वधे बि हले अछा त तव्हांखे फ़्लोर फ़्लोर में प्रोब्लम कोन्हे मथे फ़्लोर खपे हवा सुठी ईंदव हेठि अगरि ग्राउंड वठंदा त वण हूंदा हा छो की बिल्कुलु ग्राउंड ते मछरनि जी ॾाढी मतिलबु प्रोब्लम थींदी आहे हूं मां तव्हांखे कैलाश कॉलोनी में ॿ टे ऑप्शन ॾियांव थो आहिनि मूं वटि हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मूंखे पुछिणी हुई तव्हांजे वास्तु जे हिसाब सां तव्हांजो दिशा जो को प्रोफ़्रेंस हुजे छा तव्हांखे हूं हूं हूअ सभिनि खां सुठी हूंदी हा हू सभिनि खां सुठी हूंदी आहे हा हा हू त बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त मां तव्हांखे ऑप्शन ॾियांव थो मूंखे थोरो टाइम ॾियो ऐं ॿी ॿी बजट जे हिसाब सां हिन एरिए में टे बेडरुम अपर ग्राउंड ते तव्हांखे मां सम्झां थो की ॾेढ खां वठी करे पोणे ॿीं ताईं करोड़ ताईं तव्हांखे मिली सघे थो अछा तव्हांजो जेको हा तव्हांजो जेको कमु आहे उहो कीअं तव्हांखे मतिलबु कैश में वठिणो आहे या तव्हांखे बैंक मां कुझु कराइणो आहे लोन अछा ठीकु आहे

तव्हांखे मां सुठा घर ॾेखारींदमि तव्हां पहिरीं ॻाल्हाइजो पोइ जेको मालिकु हूंदो उन सां साम्हूं वेहारे करे ॻाल्हाए छॾींदमि पोइ पाण उन खे पंहिंजे सुठे रेट जे हिसाब सां ॻाल्हाए वठंदासीं ठीकु आहे जी जी ॿुधायो न हीउ हीउ त कैलाश कॉलोनी जे पासे में कैलाश जेको मेट्रो स्टेशन आहे न दिल्ली मेट्रो जो मतिलबु अठ सौ नव सौ मीटर जी वॉकिंग आहे उतां न न अठ सौ नव सौ मीटर जी मॉर्किट हू वॉकिंग आहे ऐं हेठि तव्हांखे भाॼियुनि जो हिते भाॼियुनि जो हेठि मार्केट अथव ॿियो ग्रोसरी जो मार्केट आहे ऐं ॿियो खीर जो मदर डेरी जो टे स्टोर आहिनि पंज सौ मीटर में खीर लाइ तव्हांखे कुखु कोन करिणो सभु पंहिंजे घरु अची वेंदव तव्हांखे ठीकु आहे मां तव्हांखे ॻोल्हे करे पोइ तव्हांखे राबितो कयां थो जी ॿुधायो इते कैलाश कॉलोनी में हर घर सां गॾु तव्हांखे हिकिड़ी पार्किंग मिलंदी हुन पार्किंग में केरु बि गाॾी खड़ी कोन कंदो हू तव्हांजी थींदी ॾाढी खिट खिट थींदी आहे पोइ उहो मतिलबु की पूरो ॾींहुं ख़राबु थी वेंदो आहे कुझु करण में बि जी जी जी मां तव्हांखे ॻोल्हे करे हा ॿुधायांव थो ऑप्शन पोइ तव्हांखे हिकिड़ो ॾींहुं स्लेक्ट करे पोइ तव्हांखे मिलूं था पोइ ॾेखारियूं था जी मुक़र्ररु करे मिलायांव थो हा काई ॻाल्हि कोन्हे काई ॻाल्हि कोन्हे हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल